मुंहिंजे स्कूल टाइम में मां हिकु स्पोर्ट्स में पार्ट खंयो हुयो जेको हुयो खोखो हुनमें असांखे सर चयो हुयऊं की असां स्टेट लेवल ते थियणु वारो आहे जेको बि॒नि स्कूलनि जे विच में थियणु वारो हुयो त बि॒ए डीं॒हं ते जंहिं डींहं असां उते वियासीं खेड॒णु त साम्हूं वारी टीम असां छा डि॒ठी उहा जामु दफ़ा असांसां खेॾी करे असांखे किराए पई छडे॒ ऐं जामु अ चीटिंग पई करे त धोखो बि पई डिए त अ असां चयोसीं की भई सर हीअ असांजो हीअं पई करे पर असांजे सर असांखे छा चईं की भई तव्हां ईमांदारीअ सां खेॾो त तव्हां ई जीतंदव अगरि तव्हां धोखे डे॒ई करे तव्हां बि धोखो डि॒नो आहे त तव्हां न जीति सघंदव त असां जाम ई ईमांदारीअ सां गेम खेॾीसीं ऐं स छा डि॒ठोसीं त असां ई पहिरें नम्बर ते हुआसीं